जी कहिए अनल जी जी आपका डाइट चार्ट प्रिपेर नहीं हुआ है अभी तक जी तो आप जिम में आ कर डाइट चार्ट लीजिए बना कर दीजिए देना पड़ेगा हमें आपको तो आप उस में नॉन वेज वग़ैरह खाते हो क्या बिल्कुल भी नहीं खाते हो आपको तो ज़रूरत है नॉन वेज खाने की अंडा भी चलेगा बॉईल जी आप तो जिम कर रहे हो ना तो आपको जिम में तो आना पड़ेगा तो आप एक काम करिए अभी फ़िलहाल हरी सब्ज़ियाँ लीजिए और प्रोटीन के लिए एक आता है शॉप से ले लीजिएगा उसका नाम मैं आपको बता दूँगी

ठीक है तो आप जिम आ कर चार्ट प्रेपेयर कर लीजिए जी कोई इशू हो तो हम आपको पैकेज प्रोवाइड करवा दीजिए देंगे जी आप जिम आ कर फिर पूरी इंक्वारी ले लीजिएगा